وعلیکم السلام و رحمت اللہ جی خیریت سے ہیں جی الحمد اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں جی مجھے آپ بینک منیجر بات کر رہے ہیں جی سر میں نے کار کار لو جی سر میں نے کار کار لون کے لیے اپلائی کیا تھا جی سر تو ابھی تک وہ اپرول نہیں ہو پایا ہے اچھا اچھا سر وہ جلدی کروا دیں کیونکہ مجھے کسی کو گفٹ کرنا تھا اور فوری طور پہ چاہیے اس وجہ سے کافی لمبا وقت بھی لگ گیا میں نے تو سوچا تھا کہ آپ کے بینک سے جلدی فراہم ہو جائیں گی مالیات تو میں نے سوچا تھا کہ جلدی ہو جائے گی لے تو کار لے کے میں نے اسے گفٹ کرنی تھی لیکن ابھی تک آپ نے وہ فراہم ہی نہیں کی تو پھر کیسے ہو پائے گا اتنا لمبا وقت لگ رہا ہے اچھا اچھا اوکے سر ویسے لیکن آفس آنا پڑے گا یا ایسے ہی ہو جائے گا کام اچھا اچھا اوکے سر اوکے سر جلدی کروا دیں مہربانی ہوگی آپ کی ٹھیک ہے شکریہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ